हा मां इहो कयो आहे मां वॉइस टू टैक्स्ट सर्विस यूज़ कई आहे माइक्रोसोफ्ट वर्ड जी ईअ सर्विस ॾाढी सुठी आहे ऐं जेको जीअं असां चवंदा आहियूं तीअं लिखजंदो वेंदो आहे पर एतिरो ई आहे की न केॾीमहिल हिकु जो ॿियों अख़र लिखिजी वेंदो आहे होतिरो असांखे ठाहिणो पवंदो जेतिरी असांजी चीका ज़रूरत आहे बाक़ी ॾाढो सुठो आहे